जी मेरे परिवार में कुल पन्द्रह लोग रहते हैं जिसमें मैं मेरे पापा मेरी मम्मी मेरे चार भाई आयुष पीयूष अंकित पवन और मेरे बड़े पापा मेरी बड़ी मम्मी उनके चा उनके दो लड़के मिट्ठ मिट्ठुल भैया और बबलू भैया और मेरे बड़े मेरे मंझले पापा और मेरी मंझली मनी उनके तीन लड़के मोनू भैया मंगलेश्वर भैया और रामू भैया और उनकी दो बहनें भी हैं जो सीता दीदी और जस्मिका दीदी हैं हमारे परिवार में सिर्फ़ इतने लग कुछ दिन मेरे दादा दादी थे वो लॉकडाउन में डेथ हो गए बस इतने लोग हमारे परिवार में और हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं वो सब बहुत अच्छे हैं